म्हज्या जिवनांत जे शूभ प्रसंग घडटात ते सदांच गणपतीच्या नांवांन किंवां देवाच्या नांंवांन सुरू जातात तशेंच आमच्या घरान कसलेंय बी धार्मीक कार्य किंवां बरे प्रसंग समोर येता तेन्ना पयले पयलें म्हटल्यार देवाचें नांव घेतलें जाता